नाउ एंडेड जी तव्हां हा हा मां डाक्टर वर्षा पेई ॻाल्हायां हा तव्हां हुन जी जांच कराई किथे कोविड त कान अथसि हुनखे तव्हांजी ससु खे किथे हा

मां दवा त हितां तव्हांखे लिखी थी ॾियां पासे में हिकु मेडीकल दवाखानो हूंदो तव्हां हुतां खां उहो दवा घुराए छॾिजो ऐं तव्हांजी ससु खे तव्हां हिकिड़े कमिरे में कॉरंटाइन करे छॾियो जंहिं में तव्हां तव्हां गॾु में न रहिजो हथु बि न लॻाइजो तव्हां हुनखे ऐं सावधानी तव्हांखे बि घर में बरतणी पवंदी ठीकु ऐं ॾाढी तबि तबियत कान अथसि न ख़राबु हा त तव्हां तव्हां हुनखे पौष्टिक आहार ॾिजोसि ऐं कॉरंटाइन कयोसि ऐं अलॻि ई बिल्कुलु सभिनी खां अलॻि तव्हां ॻाल्हाए जो बि न हुन सां मुंहं में मास्क पाए रखिजो ऐं सेनिटाइज़र जो इस्तेमालु कंदा रहिजो ॾाढियूं सारियूं सावधानियूं बरतिजो जेके तव्हां हींअर बरतो पिया घर में उहे बरतिजो ऐं हुन जा कपिड़ा बि अलॻि ई धोए जो मां तव्हांखे दवा जो नालो लिखी करे मोकिलां थी तव्हांजे घर जे पासे में जेको बि दवाखानो हुजे हुन खां तव्हां दवा घुराए करे ऐं पंहिंजी ससु खे ॾिजो ॿ टे टाइम त हुनजो बुख़ार बि लई वेंदसि जुकाम बि लई वेंदसि ऐं हुनखे काई परेशानी बि कान थींदसि ॿ टे ॾींहंनि में ऐं हुनजो कोविड बि सही थी वेंदो हा हा पौष्टिक खाधो ॾियणो आहे जीअं त दलियो थी वियो मुङ थी विया ऐं ॾाढो भारी खाधो न ॾिजोसि हुनखे ऐं हम्म ठीकु आहे मां तव्हांखे दवा लिखी करे हा हा हा ठीकु आहे